नमस्ते मेरे नतनी की शादी पड़ी है हमको पूरी सजावट चाहते हैं सब सब व्यवस्था हमको सब व्यवस्था चाहिए और कितने में हो जाएगा हाँ हाँ सब व्यव उसमें सब व्यवस्था हमें चाहिए सब व्यवस्था चाहिए हमको सब सब सब कुछ कुछ कितना किराया लगे कितना लगे सब कुछ का चलो ठीक ठीक ठीक ठीक पंद्रह हज़ार दें पंद्रह हज़ार शादि आई है बाईस मई बाईस वह था अप्रैल की हाँ सब पक्का रहिए हम लोग बयाना भी दे देते हैं हमको सब कुछ चाह सब सब सब चाहिए सब चाहिए हमको जहीया कोई सजावट करने का ना पड़ने का चलो भाई अट्ठारह हज़ार ले लो हाँ अट्ठारह हज़ार देंगे चलो चलो ठीक है आपको जितने में जितने में पर्वड़े उतना बता दीजिए चलो ठीक अरे बाबु पचास हज़ार बहुत पचास हज़ार बहुत हो जाएगा

सब सब कुछ सब कुछ वह हमको के नहीं पड़ता है सब हमको चाहिए खाने पीने की व्यवस्था सब हम कर लिए हैं खाने पीने व्यवस्था सब कर लिए हैं फिर सब कुर्सी मेज़ किटी पालर यह सब यग सब हमको चाहिए खनवा पियनवा की व्यवस्था यह हमारे हमारे दवान पर हो जाएगा नमस्ते